जियां दिक्खो असें अपने घर गौ रक्खी दी ऐ अस उसी बड़लै जियां सर्दियां हां ते रातीं उसी अस अन्दर बन्नदे हे होर बल्लें असें उसी जल्दी बाह्र निकालन जाना क्योंकि रातीं मतलब अन्दर बन्ने दे होंदे हे असें रातीं ते उ'नें बड़ा खराब करी दित्ते दा होंदा ही इ'यां मतलब गुत्तर बगैरा करी ओड़दे गोहा बगैरा करी ओड़दे बड़ी गिल्ल पाई ओड़दे असें उसी मतलब कि गिल्ले च नेईं बैठी र'वै जल्दी उसी बाह्र निकालन जाना पंज छे बज़े अस बड़लै उसी बाह्र कड्डी ओड़ना गौवै ई फिर उस तो बाद असें मतलब सुई दी होऐ दुद्ध दद्ध दिंदी होऐ ते फिर पंज छे बज़े धार कड्डनी धार कड्डियै आना फिर ओह्दे बाद च उसी असें फिर से मतलब बंडा बुंडा पाना जो बी भौह् पान्ने होन्ने जियां छटाल्ला रहाए दा होंदा छटाल्ला पाई ओड़ने होन्ने भौह् च रलाइयै होर बंडा बगैरा जो बी पा मतलब गवै गी पान्ने आं पाना फीड बगैरा जो बी फिर ओह्दे बाद च जियां हून गर्मियें च गर्मियें च मतलब डंगरें गी मतलब साढ़ी गौ ऐ जियां अस उसी मतलब जियां दपैह्री छां चाहिदी जां कोई अम्बा दा पेड़ होई गेआ जां मतलब कोई बी बड्डा दरख्त होऐ ओह्दी छां च जाना होऐ ते छां गवै गी ब'न्नी ओड़ना मतलब गवै गी बन्नी ओड़ना कि उसी धुप्प नी लग्गै धुप्प कोला बचाव होऐ जियां ओह्दी बच्ची होऐ उसी दपैह्री पानी पलैना जाना गवै गी दो तिन्न बारी गर्मी च उसी पानी बी दस्सना होर मतलब छामा छूमां बी करना होर जेल्लै जियां गौ सूह्ने आह्ली होऐ सानू बड़ी ख्याल रक्खना पौंदा मतलब जेल्लै गौ सुई जा उसी जो बी दिंदे दिंदे पैह्लें ते लोग मतलब जेह्ड़े लोग होंदे हे बुड्डियां बगैरा ओह् ते बड़ा कुछ दिंदे हे मतलब इ'यां अज्जकल ते डंगरे बी कुछ पचदा नी ऐ ऐसा मतलब ते चलो मतलब अस ते घर बिच्च इ'यै दिक्खे दा कि जेल्लै साढ़े गौ सूंदी ही साढ़े मम्मा होर जो बी ऐ ओह् उ'नेंगी मतलब फुल्के घ्यो लाइयै जां इस तरीके कन्नै कड़ाह् कड़ुह् बनाइयै मतलब दिंदे हे मतलब फिर बच्छु बी शैल इ'यां साफ सूफ करियै ओह् गवा दी बी शैल सेवा करनी असें इ'यां बी गौ माता दी सेवा करनी चाहिदी ते असें अपने घर गौ रक्खी दी होर अस ओह्दी गै सेवा करने होन्ने होर अच्छे तरीके कन्नै इ'यां